आसामनि आबाद सेक्टरफ्रा गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांबाय थायो हमनानै ला नै थांनाय देग्लाय बोसोराव जा आबाद खहा जानायनि जाहोनानो जादोंमोन एम्फौ एनला बेनिफ्राय दै बाना गोबां दैबानानि जाहोनावबो एम्फौ एन्लानि जाहोनावबो गोबां आबाद खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आसामाव बांसिन जायगायावनो दै बानानि गोहोमखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां दैबानाया आबादखौ खहा खालामलांदों बेजों लोगोसेनो आबाद गायखांनायनि उनावबो माइ फिथाइफोरखौ एम्फौ एनलाफोरा बेजों लोगोसे बेरामफोराबो बांसिनै साग्लोबनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो हरसेनि गेजेरावनो बे बोसोरावबो गोबां एम्फौ एनलाफोरा फैनानै माइ फिथाइफोरखौ अरस'जोबनानै से बिघा नै बिघा गासैखौबो खहा खालामजोबना होनायखौबो जों नुनो मोनदों बेजों लोगोसे एम्फौ एनला जाय खहा खालामदों बेनि थाखायनो आबाद दिहुनथायाबो गोबां खमायलांनायखौबो जों नुनो मोनदों आसामाव गोबां जायगायाव एरैबायदि दं जायफ्रावनोखि दैनिबो दैनिबो जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै हाजोआरि ओनसोलफ्राव आबादनि गायनाय समाव आबाद गायनाय बोथोराव आबाद गायनो आबाद मावनो हाया जायनि थाखाय गोबां हा गोग्लैनानै थानायखौबो नुनो मोनो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसेनो आसामनि गोबां जायगाफोराव गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बोसोरफ्रोमबो आसामा बेफोर जेंनाफोरखौ मोगा मोगि खालामनांगौ जायो बेबायदिनो थांनाय बे बोसोरावबो गोबां ओनसोलाव दैबाना जादों एम्फौ एनलाया आबादखौ खहा खालामदों बेबायदिनो बबेबा जायगायाव मा होननानै बुङो दैनि आंखालनि जाहोनाव माइ गायनो हायाखै गोबां खहा जादों आरो बेजों लोगोसेनो माइ गायनो हायिनि जाहोनाव फसल दिहुनथाइखौबो खमायनायखौ जों नुनो मोनदों बे फसल दिहुथाइ खमायनायनि मेइन गाहाय जाहोनानो जादों होननानै आं सानो दैबाना आरो बे एम्फौ एनलानि माइ आबादाव हाबसननाय जायनि जाहोनाव माखासे आबादारिफोरा आबादखौ न'सिम मोजाङै लाबोनायाव हेंथा बा खस्थ' मोनदों होननानै आं सानो बेजों लोगोसे माखासे गुबुन एम्फौ एनलाफ्राबो आबाद फोथाराव गोबां खहा खालामनानै होदों आरो माइनि बेरामाथ' जाखायोआनोसै बे बेरामफोरनि थाखायबो आबाद दिहुनथाया गोबां खमायलांगासिनो दङ आसामाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो